ओ हाबायाथ' मोननै दङो फिसा आरो गिदिद दङो फिसा ओमफ्राय सलिनो हानायफोरा गिदिद खामानि हाबा होयो बा खालामनानैबो लाबोयो दानिया हारसा जोंनिया हाबा फिसाफोराव माबा माबि ओरैनो गय फाथै लांनानै रायज्लायनानै लाबोयो लाना फैनानै ओमफ्राय रायजोफोरखो लिंनानै ओमफ्राय हाबा ओंखाम खुरनानै हाबा होयो रायसंलायनानै रायलाय हुलाय हाय इनिफ्राय जाय हाबा हाबा गेदेर खालामगोन बिसोरो आरो एखदम माबा खायो माबायो गामि खान माबाखोन दसथा गामि खान माबाफोरखोनो लिङो बिनिफ्राय ओइ स्टेज मोजां मोजां खायो थांनो लाजि लायनाय ओरैबादिहाय गारि माबा माबि लालायनानै लायनो थाङो गारिफोर गंनै गंब्रै ओरै ओरैहाय

मोजाङै मोजां लाबोयोबो ओमफ्राय बिबादि जाहोनाय माबाय गिदिर खामानि मावो जाय जेरैहाय माखो जानो खुसि इखो होनो हायो बे गेदेर हाबायाव बिबादियै सलियो सलिबाय दं आर' माबा जोंनि बे जागायाव हाबा गेदेर फोरनिया साननै गाहाम ओंखाम जाहोयो जिखिजा सोरबा सोरबा आरो गावनो हारसिंनो खारसन फैयो बे बादिहाय माबा माबिहाय उधार खालाम लागा जायो बिबायदि माबाखो रायजोफोरा आरो बिफोराव ओंखामबो जानो थाङा उधार खालामाब्ला बेबादिबो जानानै बिबादिब्लाबो जाहोन दं बिबायदिफोरखौ आरो बिदि माबायो र' रायजोफोरा नोंसिनाव ओंखाम जानो थाङा नोंसिनाव हाबाबो जानो थाङा बिबायदि होनो